میں تیراکی کے تربیت کو دوسرے کاموں جیسے کام یا اسکول کے ساتھ متوازن اِس طریقے سے کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اپنے کام کو بانٹ لیے ہیں یعنی اگر مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اِس کے لیے میں نے اپنا ایک الگ ٹائم بنایا ہُوا ہے اور اسکول کا کام کرنا ہوتا ہے یا پھر پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو اُس کو ایک اپنا وقت ہوتا ہے لیکن تیراکی میں عام طور پر صُبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں کیا کرتا ہوں اور روزانہ میں تقریباً تین گھنٹے تیراکی کرتا ہوں جس سے مجھ میں مجھے مزا بھی آتا ہے اور تیراکی کرنا میرا شوق بھی ہے بچپن سے ہی تیراکی میں کرتا ہوں جس کے لیے میں نے اپنے والد سے تیراکی سیکھی ہے اور یہ اُن چیزوں کو کرنے سے میرے صحت بھی تندرست رہتی ہے اور اِسی طریقے سے تیراکی کی تربیت دوسرے لوگوں کو بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ یہ ایک فن ہے اور اِس فن کا سیکھنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری تب ہوتا ہے جب ہم کو تیراکی کا شوق ہو یا اِس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہوں